झाडां हीं न्हू जिवीत जगप खूब कठीण जेन्न न्हू चोड वोत पोडटा तेन्न तीं कोरपोतात तेंक न्हूं अेश कोन्न सावळी लायक शॅड अेस जाय पोडटा चोडू वोत न्हू चोडू शॅड न्हू मिडियम अेश कोन पोडों जाय कित्या तेंक ओतूय जाय न्हू मैनू तेज लागोन तीं तेंक मागीर सोदां अेश कोन्न सोदां उदो घालपा पोडटा दोन पाटी आनी आंत पावसा दिसान बीन तेंकां अेश कोन्न पावसा दिसान तेंक जीव येत न्हू तेदोन तीं आख्खीं भोत्ताय फूल झाडां गोरमे दिसान तीं चोड अेश मोत्ताय कित्याक तेंक न्हू अेश कोन्न थोंडसाण जाय आसत न्हू तेंक मॉर्निंग आनी इवनिंग सांज म्हूळ्यार अेश कोन्न इवनींग उदो घालपा पोडटा भोरपूर तेंक सोडून दोरपा पोडटा तेंक मागीर रातीको बोरी थोंडसाण मेट तेंकां आनी बोरी जीव येता आनी न्हू अेश कोन्न अेश कोन्न सिझना पोरमोणें झाड आसताय तीं शॉआ झाड आसताय चोय तीं रोखडी कोरपोन मोत्ताय आनी दोशणिचीं मागी फोळांचीं तीं झाड आहाय तीं रोखडीं जाताय आनी तेंक बोरो जीव येता बोरीं फ्रूट्स बीन जाताय फ्लावर्स बीन जाताय आनी तीं चोवपा खूब बोर दिसताय आनी तेश कोन्न न्हू गोरमे दिसान तेंक थोंडसाण चोड जाय पोट न्हू तेंक अेश कोन्न सारें बी घालूं पोडटा आनी तेंक अेश कोन्न चोड वोत पोड्ल जाल्यार तीं सामकीं मोरोन वोयताय आनी तेंचेर कीड अेश जाताय तेज लागोन तेंक अेश तरेन तेंगेली जतनाय घेताय तेंकां मागीर केन्ना अेश कोन्न लिक्वीड बीन अेश कोन्न कितें डॅटोल बीन आहलें न्हू तें उदकां मिक्स कोन्न स्प्रे माताय कित्या ते कीड बी मोत्ताय तेश कोन्ना आनी मागी वाझान बी रोयलोलीं झाडां तेंक उदो घाताय आनी तेंचेर झाडांचेर स्प्रे माताय कित्याक तेंचेर धूळ बीन बोसता न्हू तें देंवोन वोयता आनी तेंगे पानांय अेश कोन्न स्मूथ उरताय ना जाल्यार तीं कोरपोल्या भाशीन जाताय अशे कोन्न आम तेंची जतनाय घेताय झाडांची